अ आथ्सा आथ्सा भारायाथ' दंमोनलै ओमफ्राय नों मा हारसिं थानाय ना माबा फेमिलि आथ्सा आथ्सा ना हारसिं ना ओमफ्राय दा स्टुडेन्ट ना बहाबा मावगासिनो दंमोन अवर्किं ना अ औ किट्चेना बाहेरायाव दङ बाट एटाच नङा आरोना बाहेरायावसो आरो बाट गावबा गाव रुम मोनसेनि थाखाय मोनसेखा आरोना आलादा खा बाहायनो हागोन आरो बाथरुमा खिन्थु माबाजों रुम मोन्थामजोंहाय मोनसे आरो जेन'बा सयथा रुम दं नालाय रुम मोनथामजों बे मोनसे ओमफ्राय रुम मोनथामजों मोनसे आलादा दं आरो ना बिदि आरो मानो होनब्ला सासे सासेल'जोब नालाय बिदि आरो अ अ लकेसन लकेसनाहाय बे बाजै हटेलनिफ्राय सिदा थांनायजों बै मन्दिरखासिम खाथि मोनगोन आरो बेयावहाय औ औ बे खाथियावनो प्रायसाथ' दा माबामोन सारि हाजार कारेन्ट बिल कारेन्ट बिल होनाङा आरोना बेयावनो इनक्लुडेड औ औ

आथ्सा दा दा मोननै खालि जानानै दं आरो माने फैनोब्ला फैनो हागोन दा आङो जुदि नोङो थामारो ना नोंनो एकजाक्ट लकेसनखौ माबा अवाट्सएपावहाय गुगोल लकेसनाव औ औ फाथायहरनो हागोन आरोना फैनोब्ला आरो सिकिउरिटिआ नोङो अवान मान्थनि होनांगोन आरोना ओमफ्राय अवान मान्थनिआव ओरैबायदि जागोन खि बे अवान मान्थखौहाय नोङो नेक्स्ट मान्थाव ओंखारलाङोब्ला होनांला आरो बेनिजों एडजास्ट जाबाय आरो बेबायदि ओ औ औ औ औ औ औ औ दे